جی میں نے کسی خودکار ترجمہ کا تو استعمال نہیں کیا لیکن میں نے گوگل میپ کا استعمال کیا تھا لیکن گوگل میپ میرے خیال سے اپ ٹو ڈیٹیڈ نہیں تھا میں جس جگہ جانا چاہتا تھا اس جگہ پہونچایا ہی نہیں بلکہ مجھے جس جگہ جانا تھا وہ شہر کے ایک کونے میں تھا اور مجھے اس نے دوسری جگہ پہونچایا جس کی وجہ سے اب میں گوگل میپ کا استعمال بہت ہی کم کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس کی درستگی پر بہت زیادہ شک ہے اسی شک و شبہات کی بنیاد پر اس دن مجھے کچھ کام تھے جو کہ میرے رک گئے تھے اسی لیے میں انہیں بالکل درست نہیں سمجھتا ہوں